समाचार में क्रिकेट के बारे में पढ़ना हमको अच्छा लगता है जो पाकिस्तान हिंदुस्तान से होता है जो दूसरे देश से होता है सब में आपस में भाईचारा रहता है किसी से दुश्मनी नहीं होता है जो बॉर्डर पर लोग मर रहे हैं वो भी कुछ कम हो जाता है आपस में से मिल कर रहते हैं भाईचारा बढ़ता है सब लोग खेलते हैं दूसरे दूसरे देश से आते हैं सब कुछ देखने में सुनने में अच्छा लगता है पढ़ने में अच्छा लगता है समाचार में जो देता ह देखने में पढ़ने में अच्छा लगता है क्रिकेट के बारे में